हा मुंहिंजी हा मूं लाइफ़ कुदिरती वाडी उन जो सीन ॾायो आहे जंहिं में जबल वण टिण ऐं इलाही सुहिणा सुहिणा गुल हुआ मूंखे पंहिंजी उहा ड्राइंग ठाहिणी पसंदि आई हुई ऐं मूंखे उन ड्राइंग लाइ इनाम मिलियो हो जंहिं खे ॾिसी मुंहिंजा माउ पीउ ॾाढा ख़ुशि थिया हुआ मूंखे ड्राइंग करणु मज़ो ईंदो आहे मूंखे इन में का मुश्किल न लॻंदी पाण मज़ो इलाही आयो